खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई मिठो लोलो चोथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई ग गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गीहर मिठो लोलो कराची हलवो माजून सतपूड़ो पतीशो सिंधी हलवो रसगुल्लो